मुंहिंजी मनपसंदि आदत आहे बेट गुॾी मूंखे बेट गुॾी खेॾणु ॾाढी वणंदी आहे रात जो मानी खाई मां बेट गुॾी खेॾंदी आहियां जंहिंजे करे मुंहिंजो व्यायामु बि थीन्दो आहे ऐं मुंहिंजो खाधो हज़म थीन्दो आहे ऐं बेट गुॾी खेॾण खां पो मूंखे निंड बि ईंदी आहे बेट गुॾी खेॾी करे मां पाण खे फ़ुर्त ऐं तंदरुस्त महसूसु कंदी आहियां ऐं मुंहिंजी तबियत बि चुस्त थी वेई आहे